हमारे समुदाय में जो प्रसिद्ध सामुदायिक कार्यक्रम किए जाते हैं तो वो है बच्चों की मान उतारी जाती है जहाँ पर सारे लोग इकट्टे होते हैं और शामिल हो जाते हैं और वो एक पार्टी जैसा माहौल हो जाता है और देखा जाए तो जो मंदिर होते हैं मंदिर में जैसे कुछ कार्यक्रम हो रहा है भण्डारा हो रहा है तो भण्डारों में भी सारे गाँव आसपास के जो भी गाँव हैं वहाँ से लोग आते हैं और वो भण्डारा होता है तो वहाँ पर पार्टी जैसा माहौल दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है आस पास के लोग मिलना जुलना और एक समुदाय के पारम्परिक कार्यक्रम होता है और वो हर लोग आते हैं और उस जो भी है भण्डारा उसका आनंद उठाते हैं